اگر مجھے موقع دیا جائے دوسری ریاست میں ہندوستان کا نام مشہور کرنے کے لئے تو میں دوسری ریاستوں میں اپنا یہ فن جو سو ظاہر کرنا چاہوں گا کہ مجھے پڑھانے کا بہت شوق ہے تو میں عربی میں جو سو مہارت حاصل رکھتا ہوں تو میں جو سو دوسرے ممالک میں جو سو ہندوستان کے نام کو روشن کرنے کے لئے عربی تعلیم دینے کی کوشش کروں گا اور جو سو عربی کو عام کرنے کی کوشش کروں گا جس سے ہمارے مُلک کا نام روشن ہونگا اور عربی کو بھی فروغ حاصل ہو گا